جی سر میری بات فلاور سیلر صاحب سے ہو رہی ہے سر مجھے جاسمین پھول کے بارے میں پتہ کرنا تھا آپ کے پاس وہ پھول ہے جی کتنے کا ہے کیسے پڑے گا ہم اس کے اگر چار پانچ بکیٹ چاہیں تو کت کیسے ملیں گے کس ریٹ میں ہمیں اچھا اچھا ٹو تھاؤزنڈ روپیز اچھا کچھ کم نہیں ہو سکتے

اچھا کیا آپ کے یہاں اور بھی دوسرے قسم کے پھول ہیں اچھا اور گلاب کا پھول ہوا اور کمل کا پھول ہوا یہ سب کس ریٹ پر ہیں آپ کے یہاں اچھا اچھا اچھا سر ہمیں کسی پارٹی کے لیے اگر پھولوں کی ضرورت پڑے ہمیں اسٹیج سجانا ہو تو کیا آپ اسے بھی کرتے ہیں اچھا شکریہ سر ہم آپ سے بات کریں گے مزید معلومات کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑی تو